हमें एक युवा लड़के को पैसे निकालने की प्रक्रिया का वर्णन सभी समझाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे कोई युवा भी कोई युवा लड़का जब पेटीएम से पैसे निकालने जाता है तो पेटीएम में के अंदर सबसे पहले हमें पे ए टी एम डालना पड़ता है ए टी एम ए टी एम डालने के बाद उसमें जो पिनकोड नंबर मांगेंगे वो डालना होता हैं फिर वह पिनकोड नंबर डालने के बाद उनके आगे का प्रोसेस करेंगे जिससे आगे वो पूछेगा अपने नंबर डालिए खाता नंबर तो खाता नंबर डालेंगे जिससे पेयमेंट की राशि पूछेगा कितना कितनी बार निकलने है तो वो डालनी है वो डालने के बाद हमें पैसे मिलेंगे पैसे लेने के और पैसे निकालने के लिए कई ऐसे तरीके है एक तरीका नहीं जैसे पेटीएम है गूगल पे है फोन पे है किसी भी तरीके से हम पैसे लें निकाल सकते हैं या युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि कैसे पैसे निकालते हैं इस पैसे निकालने की प्रक्रिया को सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आजकल ये इंटरनेट का ही जमाना है और सभी प्रकार के युवाओं को पता होना चाहिए कि कैसे पैसे निकालते हैं और आजकल ये सब यही चलता है पैसे कैसे निकालते हैं पैसे उनकी सब पूरी प्रक्रिया होने चाहिए आगे मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालते ही अब आगे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और एक किसी युवा को यह भी समझा पता होना चाहिए कि अपने पास आधार कार्ड बैंक डायरी और उसके जो पिनकोड नंबर है यू पी आई पिन है वो सब सेफ्ली रखने होते हैं सबके सामने नहीं बताने होते हैं सबको पता होना चाहिए ये चीज